وعلیکم السّلام جی میں گڈلگ پزیریا سے بول رہی ہوں جی ایکچولی ہم لوگ ایٹلین کوزین کے اندر ہی ڈیل کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس کلاسک پزاز ہیں اور اِس کے علاوہ کچھ اسپیشل اسپیشل پزاز ہیں اِس کے علاوہ وائٹ ساس پاستا اور ریڈ ساس پاستا اور سینڈویجز اویلیبل ہیں ہاں ہاں ابھی فی الحال ہم لوگ سلاد جو ہے تو فری دے رہے ہیں گرین سلاد جی ساری جی ہاں اِس کے علاوہ ہاں ہاں ہاں آپ ڈرنکس کچھ بھی آڈر کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس ڈرنک میں بیوریجیز میں جو اویلیبل ہے تو وہ کوک ہے اور لیمینیڈ ہے اور اِس کے علاوہ کوالٹی کی ہے جی اگر آپ کلاسیکل پزا کا آڈر کرتے ہیں کلاسیکل پزا ایک پاستا اور سلاد فری ہوگا سنڈوچ ایک سنڈوچ تو یہ ٹوٹل آپ کو فائیو ہنڈریڈ روپیزمیں پڑے گا جی اوکے آپ کو سنڈوچ بھی چاہیے سر کہ ڈبل بریڈ بھی چاہیے اوکے ٹھیک ہے اوکے اوکے سر آگے اور آپ کو ٹاپنگس کیا رکھنی ہے سر ایکسٹرا چیز چاہئے اچھا اور کوئی آپ پاستا لینا پسند کریں گے سر اِس کے ساتھ ہم لوگ وائٹ ساس پاستا جی وائٹ ساس پاستا اور ریڈ ساس پاستا جیسے سر وائٹ ساس پاستا بہت اچھا ہے ہم لوگوں کا نہیں نہیں نہیں نہیں گارلک ساس کے اندر رکھ اوکے اوکے ٹھیک ہے اوک شُکریہ سر آرڈر آڈر دینے کے لئے اوکے اللہ حافظ